یالکا یاگنی کا گانا جو ہے بہت پسند تھا ہم کو اور اس کی آواز جو ہے بہت اچھی لگتی ہے لتا منگیشکر سونو نگم عاطف اسلم یہ سب کا گانا جو ہے میرے پاس بہت پسند ہے ہم کو اور جو اس کی آواز بھی بہت پسند ہے اچھی لگتی ہے اور جو ہے گاتے بھی ہیں بہت اچھا طریقہ سے اور اس کی گانا میں جو ہے مدھر ہے اور آواز میں بھی جو ہے میٹھا پن ہے اس کے کارن جو ہر انسان اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور گانا میں بھی ہے جو ہے طریقہ ہے گانا کا اور جو ہے گانا کبھی غلط نہیں ہے لگتا ہے سننے میں سن کر بھی ہے نا جو آدمی خوش ہوتی ہے اور اس کو بار بار سننے نا سننا پسند کرتے ہیں اور جو ہے اس کا جو ہے گانے کا طور طریقہ جو ہے بہت اچھا ہے اور ہر انسان کو زیادہ جو ہے لتا منگیشکر کا یالکا یاگنی سونو نگم یہ سب کا گانا جہاں ہے نا ہم لوگ کو بہت پسند ہے اور اچھا لگتا ہے اور جو سن کر بھی جو ہے آواز بھی یہ یہ لگتا ہے کہ جہاں ہر بار سنتے رہیں ہر